जी हाँ मेरा एक भाई और एक बहन है मैं पढ़ाई लिखाई में और चतुरता में पूरा अपनी बहन के ऊपर गया हूँ और कई गुण जैसे समझदारी बुद्धि चंचलता में भी मैं अपनी बहन पर गया हूँ परंतु मेरा गुस्सैल स्वभाव है जबकि मेरी बहन बहुत ही शांत स्वभाव की है और मैं खेलकूद और शरारत करने में पूरा अपने भाई के ऊपर गया हूँ लेकिन मैं अपने भाई से खुद को मानता हूँ और मेरे बोलचाल का तरीका भी मेरे भाई से ज़्यादा बेहतर है